मैम मैं हैलो मैम मैं पंकज कुमार चौरसिया बोल रहा हूँ सुहागपुर से मैंने वाटिका रेस्टोरेंट में पानी के लिए ऑर्डर दिया है और मुझे मतलब आपके होटल से वह पानी की बोटल इस प्रकार रीसीप्ड करिए कि वह मेरे घर आने तक मतलब गर्म रहे

और उसकी पेमेंट वग़ैरह किस प्रकार करना है और डिलीवरी कितनी देर में हो जाएगी आप बता दीजिए मुझे मैं आपको एड्रैस बता दे रहा हूँ रेल्वे कॉलोनी सुहागपुर या मैं पेटिएम भी कर सकता हूँ आप मुझे उसका फोनपे वग़ैरह नंबर दे दीजिए ठीक है मैम